हाँ मैंने कई बार हिन्दी से और हिन्दी में कई सारे अनुवाद करे हैं और ऐसा करना मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहा जैसा कि हम जानते हैं कि हिन्दी हमारी भारत माता है तो हम सब हिन्दी को बहुत अच्छे तरीक़े से लिखना वा पढ़ना वा बोलना जानते हैं और हिन्दुस्तान का हर बच्चा हिन्दी बोलता है और हिन्दी लिखना जानता है तो मेरा भी इसमें बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मैंने ऐसे तो कई सारे अनुभव करें हैं लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक अनुभव ऐसा था कि मैंने अपने इस्कूल की ज़िंदगी में एक पोएम लिखी थी जो कि बहुत अच्छी थी और उसमें मेरे विद्यालय की तरफ़ से मुझे प्रथम पुरस्कार दिया गया था तो ये अनुभव मेरे लिए बहुत ही अच्छा था